ते इ'नें सानू कोशन पुच्छे दा ऐ कि हाऊ गूड्ड ईज ड्रेनिज सिस्टम इन यूयर विलेज़ बट कैन वी डन इंप्रूव इट मतलब कि अस जेह्ड़ा के साढ़े घर दा जेह्ड़ा वेस्टेज़ ऐ पानी ऐ नालियें च ओह् किद्धर ज मतलब कि कियां उसी बाह्र कड्ढदे मतलब कि साढ़े इद्धर नाले बगैरा नेईं बने दे ते सारा पानी जेह्ड़ा ओह् मतलब कि ब्लाक ई रैंहदा ऐ नालियां साढ़े घरै दे आस पास आ जमा रैंहदा ऐ ते कोई बी सुविधा ऐ मतलब कि पानी दी नाले बास्तै नाले निकालनै वास्तै नेईं ऐ ते इसी कि'यां इंप्रूव करना चाहिदा